میری والدہ کو برتن کا بہت شوق ہے جب کبھی وہ بازار جاتی ہیں تو اکثر برتن خرید کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے باورچی خانے میں بہت سارے برتن اکٹھے ہو گئے ہیں اور جب میں باورچی خانے میں جاتی ہوں تو وہاں مختلف قسم کے برتن مجھے دکھائی دیتے ہیں جن میں سے گلاس ہوتا ہے جس کو ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پلیٹ ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں ہانڈی ہے جس میں ہم سبزی وغیرہ بناتے ہیں بہت سی بہت سے ایسے برتن مختلف برتن ہیں ہمارے گھروں میں جن میں چینی کے برتن ہیں شیشے کے برتن ہیں پیتل کے برتن ہیں تانبے کے برتن ہیں اور